महाराष्ट्र या माण्हू पंहिंजो ख़ाली समय रांदियूं करण में गुज़ारींदा आहियूं रांदियूं बि अलॻि अलॻि क़िस्मनि जूं रांदियूं कंदा आहिनि ॿियों टॉकीज़ में वेंदा आहिनि फ़िल्मूं ॾिसण लाइ अलॻि अलॻि फ़िल्मूं ॾिसणु टॉकीज़ में अलॻि अलॻि टॉकीज़नि में ॿियो अगरि परियां परियां किथे वञिणो आहे त माथेरान या त महाब्लेश्वर मे जेकी थदियूं जॻहयूं आहिनि उते वञी करे टाइम गुज़ारींदा आहिनि ॿियो महाराष्ट्र जा जेके माण्हू आहिनि खाधे पीते जा ॾाढा शौक़ीन आहिनि त अलॻि अलॻि होटलुनि में वञी करे सुठियूं सुठियूं शयूं वञी करे खाईंदा आहिनि